ہمارے بچپن کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہمارے اسکول میں جو چلڈرنس ڈے منتا تھا اس چلڈرنس ڈے میں ہمارے سب سے زیادہ یادیں ہیں کیونکہ اس دن ہمیں بہت زیادہ اسپیشل فیل کرایا جاتا تھا ہمیں اس دن ایک بھی پڑھائی نہیں کرنی ہوتی تھی ہمیں اس دن جتنے بھی ہم کام کر سکتے جتنی بھی مستی ہو سکتی تھی جتنے فری رائٹ ہو سکتے تھے ہمیں ملتے تھے ہمیں فری فوڈس بھی ملتے تھے بکاز وہ چلڈرنس ڈے کا اور ٹیچر ہم پہ بہت سارا لینینٹ رہتے تھے ٹیچرز ہمیں اس دن بہت سارے اسٹارز اور بہت زیادہ گفٹ دیتے تھے کیونکہ ہم نرسری میں تھے اور نرسری کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے پہلا چلڈرنس ڈے جو ہوتا ہے تو اسی لیے ممبرایبل ہوتا ہے اور اسی لیے وہ چلڈرنس ڈے میرے لیے سب ممبرایبل تھا میری زندگی کا کیونکہ وہ میرا پہلا چلڈرنس ڈے تھا جس میں نے بہت زیادہ مستی کی تھی بہت نئے دوست بنا دوست بنائے تھے اور بہت زیادہ ٹیچرس کے ساتھ بھی میں نے بہت ڈسپلین بھی سیکھا تھا اور کچھ چلڈرنس ڈے ہم کیوں مناتے ہیں وہ بھی سیکھا تھا بٹ پھر اس کے علاوہ ہم نے گیمس کھیلے تھے جس میں ہم نے بہت سارے ٹرافیز جیتے تھے اور بہت سارے گفٹ جیتے تھے تو وہ ہمارے لیے سب سے ممبرایبل تھا